मैंने इन दस दिनों में अपने लिए एक हेडफोन खरीदा है हेडफोन का बायर खींच रहा है और उसमें आवाज साफ नहीं आती है उसका साउंड ख़राब हो गया है उसमें खड़ खड़ की आवाज आती है